जों न'आव न'नि सोरगिदिं गोबां फिफां फुल गायनो मोजां मोनो जोङो न'नि सेर सेरयाव जोंङो फुल बिबार बागान थायोब्ला जों जोबोद मोजां मोनो आरो बिबाराव गोबां रोखोमनि दस्रा दस्रा खालारनि बिबार फोरखौ नुयोब्ला जोंनि गोसोया शान्थि मोनो जों बिबारनि आलादा आलादा रोखोमनि बिबार बारनायजो जोंनि गोसोया बिबार फारसे नायोबा जोंनि दुखु दाहा गासिबो मोजां मोनजोबो बिबारावनो जोंयो गोसोया बेयावनो बिबारजों लोगोसे थानानै जोंयो दुखु दाहाफोरखौबो बावगारहोनो हायो जोङो बिबारखौ नायै नायै आरो बेयाव सिखिरि बाहां बिरहां बिरबायबाय थानाय न'नि खाथि खालायाव ननि सोरगिदिं बिबार थायोबा जोबोर मोजां मोनो बेबायदिनो जोङो बिबार फारखौ गोबां रोखोमनि जोंयो हाथाइ बोजाराव बायनानै जों गायो बिबारफोरखौ बिबारफोरखौ गोबां रोखोमनि बायनानै गायो बेबायदिनो जोंयो फिफांखौबो गोबां रोखोमनि आलादा आलादा रोखोमनि जोंयो हाथाय बाजाराव बायनानै मोनो बेबायदिनो बायनानै जोङो न'याव फिफांबो गायो जोंहा न'आव गोबां फिफां दङ जेरै गय फिफां खान्थाल फिफां थायजौ फिफां लिसु फिफां लेथेख' फिफां नालेंखर फिफां गोबां फिफां फोर दङ न'नि सोरगिदिं जोंहा गोबां फिफां दङ आरो बेफोरनिफ्राय आं नायनानै गोबां जोंहा नखराव गोबां फ्रपिट मोनो आरो फिफां फोरखौ आं गायनो जोबोद मोजां मोनो जोंहा गय फिफांया जोंना बोसोर सेयाव जोबोर फैसा होयो जोंनि थाखाय बेफोरो जोंनि थाखाय जोबोर मोजां गय फिफांनिफ्राय फाननानै गोबां जोंहा रां मोनो बेफोरो जोंनि थाखाय साबजाथाव आरो जोङो खान्थाल फिफां गायोबाबो जोङो खान्थााल फिफांखौ बनबो जानो हायो गोजाम जायोबा बोरायबा आरो जोङो फिथाय थायफुनाय समाव खानथाल फिथायखौ जोङो फान्नो हायो खान्थाल फिफां गायोब्ला फांसे खान्थाल फिफांनिफ्राय बन मोनजायो जोङो फिथाय थायबा जोंनो फिथाय गोरलै समाव ओंख्रिबो जानो हायो जोङो जों बर' मानसिफोरा ओंख्रिबो जायो जेहेथु ओंख्रिबो जानो हायो गोर्लै समाव आमफाइ बेनिफ्राय खान्थाला एसे देरबा गिदिर जायोबा जोङो खान्थाल फिथायखौ जोङो गोमोन मोनोब्ला जों खान्थालखौ जानो हाबाय बिसबखौ बेनिफ्राय फिन जोंहा बेगर मोनबावयो खान्थालनिफ्राय बे खान्थाल बेगरखौ जोंयो ओंख्रि हिसाबै जों बाहायना जानो हायो होमबा जोंहा खान्थालनिफ्राय गोबां रोखोमनि जोङो मुलाम्फा मोनो मानोना जोङो खान्थाल फांसे जोंनो बनबो होयो ओंख्रिबो जानो हायो आरो फिथायबो जोंङो जानो हायो होमबा जोंनो गाबां खामानियाव होयो आरो बेनिफ्राय जोङो थायजौ फिफां गायबाबो जोङो थायजौखौ जोङो जानो मोजां मोनखायो जेहेथु थायजौखौ जों फिथाय मोनजायो बिसिनिफ्राय गोसो जोंयो बाजाराव फान्नानैबो जोंहा गोबां रां आरजिनो हायो जोंहा फान्नो हायो बे राङानो जोंनो जानाय लोंनाय जोंनि नखराव जि थाव संख्रि बानलुनि गोनांथि जायो एफोरखौबो जों मोन्नो हायो थायजौ फान्नानैबोजों नखराव नागौ जानाय रां फोरखौबो जोङो बे फांसे फिफांनिफ्रायबाबो जोङो रां बुथुमनोनै फांसेयाव एसे फांसेयाव एसे बेफोरनिफ्राय रां बुथुमनानै जोङो गोबां रां आरजिनानै जमा खालामना लानो हायो जों लिसु गायोबाबो बेफोरबायदिनो लिसु फिफांनिफ्राय जोंयो बनफोरबो मोनजायो फिथायफोरखौबो जों मोनजायो आरो लोगोसे जानानै आग्लायनायफोरखौ जोङो बाजाराव फानबा जोङो रां मोनो जोंनि थाखाय रांया गोनां थोजासे गोनां जोेंनि थांना थानायाव बे रांखौ जोङो बे फिथाय सामथायनिफ्रायबो गोबां मोननो हायो बेफोरो जोंनि थाखाय जोबोर साबजाथाव बेनिखायनो नखराव जुदि नोंहा जा एसे हा दं बेयावनो गोबां रोखोमनि फिथाय गायोब्ला गोबां रोखोमनि फिथाय मोनजागोन गोबां रोखोमनि बेफोरबायदिनो फिथाय मोनजानायजों लोगोसे नखराव नोंयो बनफोरबो मोनगोन गोबां रोखोमनि बिदिनो आलादा आलादा बे फिफांनि फिथायफोरनिफ्राय फान्नानै जोङो रांबो बुथुमना लानो हागोन बेनो जोंनि थाखाय जोबोर साबजाथाव